मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र की प्रमुख भाषें और बोली कह लें तो हिन्दी और भोजपुरी हैं और मैं एक युवा होने के नाते अपनी मातृ भाषा हिन्दी को बोलने में गर्व महसूस करता हूँ और लोक कार्य और शिक्षा के उद्देश्य के लिए भी भाषाएं सीखते हैं जैसे यदि व्यापार के भाषा कि बात की जाए तो कई जगहों पर हिन्दी के अनुवादक के रूप में नौकरी करने के लिए हिन्दी भाषा सीखाना पड़ता है अंग्रेजी के अनुवादक के रूप में नौकरी करने के लिए अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करना पड़ता है